नेपाल जाइके छै तऽ तऽ अपनाके नेपालक जाइके छै तऽ नेपालके अभी रोड क्लियर नहि छै नेपालमे मतलब रोड अभी गड्ढा गुड्ढी छै पानि आर लागल छै सड़क थोड़ा खराब छै आओर नेपाल जाइके लिए हँ एहि दुआरे कनि टूटल आर छै बीचमे आओर कनि पानि आर लागल छै बरसातके हँ बरसात जे भेलै हन तऽ पानि आर लागल छै आओर रस्तामे मतलब इएह तरहके दिक्कत आर छै तऽ किछु दूर ठीको छै फेर किछु दूर एहनो खराब छै इएह सब दिक्कत छै नेपाल जाइमे नेपाल जाइके लिए अहाँके दूसरा रास्ता दोसर रास्ता तऽ नहि छै जी इएह रास्ता छै अहाँ जेबै तऽ अहाँके बहुत सेफ्टी से जाइ लए पड़त गड्ढा गुड्ढी एकदम देखके आओर हिसाब किताब तऽ जाइ लए पड़त साथमे दू आदमी आर लए लेबै रोड आरमे फॅंसि जाइत गाड़ी तऽ धक्का उक्का दैके लिए अच्छा आ तऽ ठीके छै तब दूर से आयल छियै ने तऽ रस्तामे जेबै ने तऽ रोड पर गड्ढा गुड्ढी छै तऽ वएह चलते देख देखके जाए लै पड़तै अपनाके नेपालमे हॉस्पिटलमे छियै तऽ नऽ ओ तऽ नेपालके ठीके यऽ खाली अपना रङ्गके आदमी नहि मिलत दोसर रङ्गके आदमी मिलत नेपालमे हँ छै ओतऽ नहि ओसब जादे गोर भए जाइ छै हँ पानिमे अहाँके जगह नहि रहैके कारण रोडे आर पर पानि लागल रहै छै बॉर्डर पर जाइके बाद

हँ ढेरी छै पानियो बहुत छै बैरेज आर छै नेपालमे घुमैबला छै अहाँ अगर जेबै गाड़ी लएके तऽ घुमियो आयब थोड़ा बहुत ओतऽ आओर कोनो किछु नहि बस इएह सब छै नेपालमे घुमैबला बढ़िऑं एरिया छै बॉर्डर पर जेबै तऽ पैसा चेन्ज कराबऽ पड़त एँ एक दू आदमीके साथमे लए लेबै बैठा देबै ओकरा अहाँ घुमिके आबि तऽ ओ बैठत हँ वएह एगो आदमीके साथमे लए लेब अहाँ घुमबै तऽ ओ गाड़ी देखैत रहतै रोड तऽ नहि देखतै फिर भी अपन गाड़ीके सेफ्टीके लेल अपन गाड़ीके बीच बीचमे अपन गाड़ीके सुरक्षा नेटवर्क छोड़ैया लागैया अपन एरियामे नेटवर्कके कमी छै हँ हँ नेपालमे नहि कोनो प्रोबलम होयत नेटवर्कके कहलहुॅं नेपालमे कोइ दिक्कत नहि होयत नेटवर्क आरके